नाश्ते में जो है सबसे ज़्यादा पोहा का सेवन की करते हैं हम पोहा बहुत ही हल्का रे हल्का कहलाता है उसको खाते और अंडे खाते अंडे का आमलेट बनाते हैं नाश्ते में ढोकला वग़ैरह है जो ढोकला भी नाश्ते में हम खाते हैं हाँ और जो कभी कभी ज़्यादा समय रहता है तो उसकी इडली इडली भी बना लेते हैं नाश्ते में हाँ और वग़ैरह वग़ैरह जो जलेबी वग़ैरह है तो उसके लिए क्या एक दिन पहले वह वह मैदा गलाना पड़ता है वह बड़ी प्रक्रिया रहती तो उसको कम ही करते नाश्ते में कभी जब ही नाश्ते में लेते हैं अच्छा जो रेसिपी है हमारी नाश्ते की फेवरेट रेसिपी हम आपको बताएं वह हमारे ढोकले की है और ढोकले में क्या है कि एक दिन पहले मही जो मही होता है तो छाछ जिसको कहते हैं उसको अपन चावल के जो दरदरा आटा रहता है उसमें मिक्स किया जाता है एक दिन पहले उसको फ़िल्टर करके रात में रख दिया जाता है वह फिर सुवेरे उठकर उसको आप कुकर में जिस प्रकार से दाल चावल बनाते हैं उसी प्रकार से उसको उबाला जाता है यानी उसको भाप में पकाया जाता है गैस में कुकर के अंदर फिर उसको निकाल कर पीस के हिसाब से काटा जाता है वह फिर उसको जो फराई करते हैं अपन तो जैसे अपन जो कढ़ाई चढ़ाकर गैस पर कढ़ाई चढ़ा कर और जैसे हरी मिर्च हुई हाँ और ज़ीरा हुआ हैं राई हुई इसको गर्म तेल में गर्म सेक कर और जो पीस किए हैं ढोकले के ढोकला जो पीस अपन ने किए हैं उनको फराई करते हैं फ्राइ करने के बाद उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद एक एक प्रकार की चटनी बनाई जाती है या तो आप नारियल की चटनी बना ली आती है या तो फिर किसी प्रकार की जैसे टमाटर वग़ैरह की हुई उसको पीस कर उसको और उसमें हरी धनिया हुई और या पुदीना हुआ उसमें ज़ीरे हुए प्याज़ हुई जो भी है उसको मिक्सी में पीस लिया जाता है एक प्रकार से उस प्रकार की भी चटनी बन जाती है तो ऐसी एक दो प्रकार की चटनी बना ली जाती है वे ढोकले के साथ उसका सेवन किया जाता है सबसे अच्छी रेसिपी हमारी ये ही है और फेवरेट है और बाक़ी के तो सभी नाश्ता अच्छा रहता है हल्का रहता है हल्का नाश्ता हल्का ही करना चाहिए जो भी है हल्के हल्का नाश्ता जो हो वह ही लेना चाहिए